हेलौ मा खालामदों गाबोन ना सारजाहैगोन नामा सानैसो मानसि लानानै थांनांगोन नामा सानै साथाम दङ सानै साथ सानै साथ बै माबाहाय बै बिलोया सामखा बिलोआव

सानै सानै साथामसो लांफादेरनोसै नामा माब्ला सारहैनो दिनै सारला नामा दिनै अखाबो हाहांहां जादों गाबोन सारहैदिनि नायनानै फैग्रोदिनि

ओं

गाबोन बालाय सारहैदिनि गाबोन सान्दुंबो दुंखागोन दां

ओमफाय मा मा लानांगौ

दे होमबालाय गाबोन ओंखामखौथ' लांनांगोन नङाबा उखैगोन ना फुङावनो थांनाय जायोना

औ

औ औ आंबो लाजोबगोन

आं आं होमबालाय नै खोनाबाय गामला गंनै लानोसै ओमफ्राय खदाल गंसे लानोसै ओमफ्राय नोंनाव जेखाइ गैगोना गैया

बाल्थिंआ दङ होमबालाय बाल्थिंखौबो आं लानोसै

दैयानोथ' थाब हानो हागौ फिसासोना दैया औ दे होमबालाय